میں کتابیں سب سے پہلے تو اپنے آس پاس کی دکان جو بک اسٹور ہیں ان پر دیکھتا ہوں اور مجھے سب سے اچّھی کتابیں جو مجھے پسند آتی ہیں وہ بک میلے میں بک فیئر میں کتابوں کے جو میلے لگتے ہیں پرگتی میدان وغیرہ میں یا علی گڑھ وغیرہ میں تو ان میں مجھے اچھی کتابیں مل جاتی ہیں اور آن لائن اسٹور آن لائن آن لائن سے بھی ایمیزون فلپ کارٹ وغیرہ ہیں جن سے کتابیں میں خریدتا ہوں اور چلتے پھرتے کئی جگہ کتابوں کی دوکان لگی ہوتی ہیں کتابوں کی سیل لگی ہوتی ہے وہاں سے خریدتا ہوں کتابیں جیسے دریا گنج وغیرہ یہاں پر بڑے بڑے بک اسٹور ہیں یعنی یہاں کتابیں بہ آسانی مل جاتی ہیں کوئی بھی ناول یا دوسری کوئی کتاب خریدنا چاہتے ہیں وہاں سے مل سکتی ہے اور میں اپنی ساری کتابیں اکثر بک فیئر آن لائن اسٹور اور جو دریا گنج میں بک اسٹور ہے وہاں سے خریدتا ہوں